میرا سب سے بڑا کارنامہ قابلِ فخر کارنامہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل کو اتنی اسپیڈ سے چلانا جتنا کنٹرول کر سکیں اور اتنا اوور اسپیڈ سے چلانا کہ بڑی سے بڑی منزل کو طے کرنے میں کم سے کم وقت لگے اور راستے میں حادثہ پیش آنے والا جیسے سو کی اسپیڈ میں جا رہے ہیں لکھنؤ سے ہردوئی کی جانب اور کوئی گائے یا کوئی انسان آ جائے سامنے تو گاڑی کو اس انداز سے اس طریقے سے موڑ کر کے بریک مارنا کہ سامنے والے شخص کو خدا پر شکر کرنا لازمی بن جائے اور وہ خدا سے شکر کر بیٹھے کہ تیرا خدا شکریہ کہ تو نے مجھے آج بڑی بلا سے بچا لیا